हाँ हमारे आसपास क्षेत्र में प्राकृतिक सुंदरता से और प्रसिद्ध क्षेत्र पचमढ़ी हम जहाँ पे मैं भी गया हूँ सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा और एक हजार एक हजार सड़सठ की ऊँचाई पर जो कि बहुत ही अच्छा हैं यहाँ पर धार्मिक स्थल भी है यहाँ पे शिव जी के मंदिर हैं और साथ ही में यहाँ पे सुंदरता के लिए अच्छे अच्छे हमें दर्शन दिखते हैं और ये सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ हैं यहाँ पर शिव जी के मंदिर हैं और साथ ही में धूपगढ़ जहाँ से हम सूर्य को डूबते हुए देख सकते हैं जो कि नजारा बहुत मनमोहक होता है और बहुत अच्छा होता है इसी के साथ यहाँ पर झरने नदियाँ भी है जो कि बहुत ही सुंदर दिखता हैं यहाँ के अलग अलग दृश्य और अलग अलग जगह अपने आप में प्रसिद्ध है क्योंकि यह विशेष रूप से स्थल है यहाँ बहुत ही अच्छा लगता हैं और यहाँ पर मनमोहक होता है यहाँ झरने भी बहुत बड़े बड़े हैं और इसी के साथ यहँ पहाड़ों से घिरा हुआ हैं और ऊँचाई पर है यहाँ पर लोग काफ़ी घूमने आते हैं क्योकि ये यहाँ पर शिव जी के मंदिर हैं और यहाँ पर महाशिवरत्रि की टाइम बहुत भीड़ लगती है और मेला भरता है